हाँ नमस्ते नमस्ते और कैसा इस्कूल में पढ़ाई चल रहा है और बच्चे ओच्चे पढ़ाई से कर रहें न हाँ कोई दिक्कत उक्कत नहीं न है हम तो आ नहीं पा रहें इस समय ऑफिस में आने की कोशिश कर रहे हैं हाँ और बच्चे ओच्चे बड़े बढ़िया से पढ़ाई हो रहा है न हाँ वो देखिए करिएगा पढ़ाई ओढ़ाई भाई सही से हो इस्कूल की बदनामी मत करवाइएगा आप ही के भरोसे हम छोड़े हैं हाँ संभारिएगा और इस्कूल का हमारा बदनामी नहीं होना चाहिए कितने आगे बढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा हाँ माँ बाप अपने इस्कूल के भरोसे भेजते हैं इस्कूल ये हम लोग के ऊपर विश्वास करते हैं टीचर लोग पढ़ाएँगे अच्छी पढ़ाएँगे कोई गलत पढ़ाएँगे नहीं उस्कूल हमको आगे बढ़ाना है आप लोग कोशिश करते रहिए हम भी कोशिश करते हैं हाँ कोशिश जितना करेंगी उतना अच्छा रहेगा इस्कूल का हमारे नाम होगा पढ़ाई होगी अच्छी तभी न आगे करके बच्चे और आएँगे और कोई समस्या हो अगर बताइएगा जितना अच्छा करके पढ़ाएँगी उतना ही बढ़िया रहे आपके लिए हमारे लिए हाँ हम लोग को भरोसे भेजते हैं पैसा वैसा फीस देते हैं जैसे जैसे काम करके देते हैं तो हम ही लोग भरोसे न देते हैं टीचर लोग पढ़ाएँगी तो अच्छा ही पढ़ाएँगी उन लोग का भविष्य बनाएँगी आगे चलके वो कुछ बनेंगे हम लोग के लिए भेजते हैं आप लोग हम लोग को ठीक है कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए पढ़ाई ओढ़ाई में शिकायत नहीं आना चाहिए आप पूरा कोशिश करते रहिए हाँ अभी तो हम आ नहीं पाएँगे हम कोशिश कर रहें जितनी जल्दी आ सकें ठीक है हम जल्दी आने की कोशिश करते हैं तब तक आप उसको संभालते रहिए हम आने की कोशिश कर रहे हैं हिन्दी वी पढ़ाइए सब सारे सब्जेक्ट पढ़ाइए ये नहीं हिन्दी सिर्फ पढ़ाती रहिए इसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाइए हिन्दी मैथ इंग्लिस सब पढ़ाइएगा इस समय ज़्यादा करके इंग्लिस ही चल रहा है ज़्यादा इंग्लिसे आप पढ़ाया करिए नमस्ते